जी हाँ हमने गूगल मैप का उपयोग किया है ये मैं बहुत मुझे अच्छा लगा है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का सवाल ले के सवाल देखते हैं या देखना देख के पसन्द करते हैं तो ये सवाल बहुत अच्छा ही हमें असन्तुष्टदायक मैप है गूगल ऐसा है कि किसी भी सवाल को उस पे आप टाइप करके पूछ सकते हैं वो अपने स्तर से हद तक सही ही जवाब पेश करते हैं ताकि हरेक इंसान उससे सन्तुष्ट हो पाते हैं ऐसा हमें लगता है कि गूगल एक ऐसा मैप है जो बहुत हण्ड्रेड परसेंट ही सही लगता है हम बहुत बार इसका उपयोग कर चुके हैं जैसा कि हमको लगता है कि चार पांच साल से हम इसको गूगल मैप का उपयोग करते आ रहे हैं और कोई भी सवाल यदि वो फंसते हैं तो हम गूगल मैप को एप से माध्यम से हम उस सवाल को देखते हैं और हमें अच्छा भी लगता है बहुत ऐसा एप्लीकेशन भी है जिसमें की सबसे बेटर हमें गूगल मैप ही अच्छा लगा जस्ट क्विकली ओ भ्वाइस के माध्यम से सवाल पूछिए और उसके बाद उधर से आंसर क्विकली आ जाता है और ऐसा में लगता है कि यह मैप बहुत अच्छा लगता है